भदोही ज़िले में सभी तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं जैसे होली हो गया तो होली क्या है रंगों का पर्व है जिस में सभी रंगों से होली एक दूसरे के ऊपर कलर लगाते हैं और होली के एक दिन पहले होलिका दहन होता है उसके बाद उसके दूसरे दिन होली मनाई जाती है और त्यौहारों में दीवाली भी है दीवाली हम लोग इस लिए मनाते हैं क्योंकि जब श्री राम चन्द्र चौदह वर्ष के वनवास के बाद जब अयोध्या आए थे तो उस दिन अयोध्या वासियों ने सारा का सारा अयोध्या दीप दीप से सजाया था और आज भी दीपोत्सव मनाया जाता है दीवाली के एक दिन पहले जिसे छोटी दीवाली बोली जाती है उस दिन अयोध्या में दीपोत्सव भव्य दीपोत्सव मनाया जाता है जिस में अयोध्या अयोध्या में बहुत सारे दिए जलाए जाते हैं और बहुत सुन्दर लगती है अयोध्या जिस दीपोत्सव के दिन और हमारे यहाँ उन्ही पर्व में देखा जाए तो सभी पर्व के साथ साथ हमारे यहाँ जन्माष्टमी भी मनाई जाती है जैसे जन्माष्टमी जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था तो उस दिन हम उस दिन हम जन्माष्टमी मनाते हैं और हमारे यहाँ बहुत बहुत सारी जगह पर मेला लगता है जहाँ पर सभी घूमने जाते हैं काफ़ी मज़ा आता है वहाँ पर और हमारे यहाँ नवरात्रि के टाइम पर नवरात्रि मनाई जाती है जिस में